हम लोग फल या फूल को से रिलेटेड बताते हैं कि जैसे आप लोग बग़ीचे में फूल या फूल जो लगाते हैं तो उसको इस लि ए लगाया जाता है कि सुंदरता बढ़े आ फ ऑक्सीजन का रिलेटेड मात्रा में भी हम लोग पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे लोगों जीवन के यापन के लिए आज के डेट में वो भी बहुत ज़रूरी है अब फल को भी फल इस लिए लोग लाया जाते हैं पौधों से फल को भी फ़ायदा होता है जो हम लोग पौधे लगाए तो हम को ऑक्सीजन का रिलेटेड बहुत मात्रा में मिलती है और दोसर जीवन यापन जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है पौधे लगाने से दो लाभ ये भी होता है जो आपको फल भी मिलता है और दुसरा ऑक्सीजन भी मिलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ऑक्सीजन की मात्रा आप लोगों के अंदर में बढ़ाती है अच्छा आज के डेट में जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फल या पौधे लगाने की ज़रूरत बहुत है क्योंकि भूकम्प की आपदा विभाग में यही दिखाया जाता है जितने गाछ वृक्ष काटे जाते हैं बग़ीचे वग़ैरह में तो उससे वो रिलेटेड आज के आज के समय में आपको आगे प्रॉब्लोम आने की संभावनाए हैं इससे रिलेटेड आज सरकार भी गवर्मेंट भी यही बता रही है जो आप जितना हो सके उतना फूल बग़ीचे या वृक्ष लगाया करें जिससे आप के रिलेटेड में कभी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो ऑक्सीजन की मात्रा भी लेवल बढ़ेगा और हरे भरे आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्यों आँख आँख की रौशनी के लिए भी आपको डॉक्टर सलाह देता है कि जब आप हरे से हरे जितना हो सके सुबह सुबह में उसका दृश्य देखिए या घूमिए आप सुबह सुबह गार्डेन में सुबह ख़ाली पैर चलने से भी आपकी आँख की और रौशनी बढ़ती हैं और जितना हरी चीज़ देखिए उतना रिलेट आप के लिए वो अच्छा होता है इसी लिए लोग आज की डेट में कोशिश करते हैं फ्लैट में रहे चाहे कहीं पर भी रहे थोड़ा सा भी फूल पौधे का बग़ीचा लगा के रखते हैं और वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ल फ़ूल वग़ैरह उगाएं जिससे हम को भी रिलेटेड अच्छा रहेगा और एक पौधे का भी निसंचार रूप से किया जाएगा जिसे फूल के मात्रा में भी घर में उपयोग होगा अब गार्डन में पौधे देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं हर कोई यही कोशिश करता है जो हम अपने आंगन में ज़्यादा से ज़्यादा फूल उगाएं फल लगाएं जिससे हम को फ़ायदा भी रहेगा कोई डेट वेट आगे की डेट में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं हो ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहती है अब फूल फूल आ सब्ज़ी वग़ैरह लगाने से आपको अच्छा भी लग रहा आपको ख़ुद महसूस हो के ताज़गी लगेगा जो सुबह सुबह जो मैं कहीं पर में हूँ इस लिए लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल लगाने की कोशिश करते हैं